जयपुर ज़िले में बहुत सारी ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर लोग भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं जैसे कि यहाँ जल महल है हवा महल है आमेर का किला है बिरला मंदिर है मोती डोंगरी का मंदिर है यह ऐसी जगह है जहाँ पर प्रवेश लगते हैं जैसे आमेर में जाने के लिए वहाँ पर भी टिकिट लगती है अंदर महल देखने के लिए या नाहरगढ़ का जो महल है वहाँ पर टिकिट लगती है देखने के लिए जयगढ़ का जो महल है वहाँ पर प्रवेश के लिए टिकिट लगती है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर लोग खाली समय बिताने के लिए जा सकते हैं जैसे जल महल हुआ या कोई उद्योग हुआ या मंदिर हुए जैसे बिरला मंदिर है गणेश जी का मंदिर है वीर तेजाजी का मंदिर है खोले के हनुमान जी का मंदिर है ऐसे मंदिर जहाँ कोई प्रवेश का कुछ पैसा नहीं लगता या कोई टिकिट नहीं लगती लोग खाली समय में वहाँ समय बिताने के लिए जा सकते हैं बाकी जयपुर के अंदर बहुत सारे भ्रमण के लिए जगह है जैसे गलता गेट है तो बहुत सारी जगह पर ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं परंतु यहाँ पर प्रवेश का टिकिट लगता है